सत सौ पंजाह ॾह हज़ार ॿ सौ टे हज़ार पंज सौ हिकु लख टे हजा़र ॾह हज़ार अठ सौ पंजाह